मैयाहाय मोनसे हेन्द बेग बायदोंमोन आङो बेनि हेन्द बेगाहाय मोजाङानो नङा बेनि हेन्देलाबो मोजां नङा आरो सेनाबो मोनसेल' आरो बिरात हेभि बेयो लानोबो कम्फरटेबल नङा लानोबो मोजां नङा ओमफ्राय मा होनो सेनाबो गावखानायसो